हैलो हांजी हा तव्हांखे हैल्थ इंशॉरेंस जी पॉलिसी खपे तव्हांजी एज अठटीह शादीशुदा आहियो अच्छा ॿार घणा अथव हाणे तव्हांजे ये जेकी जीवा जीवन बीमा आहे हैल्थ इंशॉरेंस जी त इहा हिकु पर्सनल थींदी आहे हिकु सॼे परिवार लाइ बि हूंदी आहे तव्हांखे पर्सनल खपे छा परिवार लाइ खपे अच्छा तव्हां वटि पहिरियों जी काई हिस्ट्री आहे कंहिंखे बीमारीअ जी अच्छा त बीमारीअ जी हिस्ट्री कोनि अथव त तव्हांखे जीवन बीमा मिलंदुव उमिरि नंढी अथव सवेलु वठंदव त हुनजो प्रीमियम घटि पवंदव ऐं ऐं इए हिकु पर्सन लाइ हिकु परिवारु आहे त तव्हां परिवार जो बि था वठी सघो हुनजे लाइ घोटु ऐं पुट बि कवर थींदव न न उहो उहो न न न ससु सहुरो पंजुवीह खां मथे तव्हांजो पुट थी वेंदो त उहो अलॻि थी वेंदव पंजुवीह ताईं तव्हांसां पुटु रहंदव पंजुवीह खां पोइ हुनखे अलॻि थी वेंदो न न तव्हांजी ज़ालि मुड़ुसु ऐं ॿार जी हा जी हा हैलो हैलो हा जी मां मां ॿिनि कंपनियुनि सां जुड़यलि आहियां पर ॿ कंपनियूं आहिनि हिकु स्टार ऐं हिकु न्यू इंडिया मां तव्हांखे बजाज बजाज अलाइंस सां बि कनेक्ट करे ॾेइ थो सघांव टाटा जी बि थो कनेक्ट करे ॾेइ थो सघांव पर मुंहिंजे वटि छा आहे स्टार स्टार इंडिया जी वठो हुनजे अंदरु हंड्रेड पर्सेंट सैटल थींदो आहे स्टार वारा सभिनि होस्पिटल्स सां वॾे खां वॾी नंढे ताईं सभिनि सां रजिस्टर्ड थियल आहिनि त हुते तव्हांखे ज़ीरो ज़ीरो पेमेंट ते तव्हांखे ऐंट्री मिलंदव हा हुन लाइ तव्हां असां तव्हांखे हुनखे पॉलिसी काड डींदासीं असां तव्हांखे डीजिटल काड बि ॾींदासीं प्लास्टिक काड बि ॾींदासी तव्हां हुननि खे काड ॾेखारींदा तव्हांखे एंट्री मिली वेंदी ऐं उहा हॉस्पिटल वारा असां सां कॉडीनेट करे असां सां ॻाल्हाईंदा ॿोलाईंदा तव्हांजो कस्टमर असां वटि आयो आहे असां वैरीफाइ करे चोवीह कलाकनि में हॉस्पिटल खे गो अहेड डींदा आहियूं पर हाणे हिन जे अंदरु तव्हां मूंखे फोन कंदा न हिन तव्हां पॉलिसी जो जेको पोलिसी हूंदी आ उहो अमाउंट तव्हांखे ॿुधाइणो असांजो प्रीमियम कीअं आहे असांजो प्रीमियम हुन अमाउंट जे मथा हूंदो आहे त तव्हांखे खपेव उहा जानकारी मां ॾई थो सघांव ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके